अज्ज अज्ज साढ़े ग्रांऽ च अस्पताल हा ते केईं बारी असें कसें जाना ते अग्गें ना कोई डाक्टर मिलना ना कोई नर्स मिलनी बुरी हालत ते केईं बारी पैह्लें सुइयां करदे हे गर्म अज्जकल ते सुइयां हैनी गर्म अज्जकल दूइयां सुइयां आई दियां केईं बारी सुइयां गर्म करनियां ते उत्थै तेल निं होना स्टोव च गर्म करनियां करदे करदे फिर बिजली आई फिर बिजली कन्नै थोह्ड़ी मती गर्म करदे रेह् केईं बारी बिजली ते थ्होंदी निं रेही केईं बारी सुइयां ठंडियां लग्गनियां बुरी हालत मंदे ध्याड़े अस्पताल जाना डाक्टर नेईं मिलना जां फिर जां कोई डाक्टर लब्भी जा नर्स न मिलनी बुरी बुरी हालत ते बुरी हालत बुरी मंदे होना कक्ख निं फ्ही कोई दोआइयां लिखनियां दोआइयां लिखियां लैओ जी बाह्रा दा अंदरा दा हास्पिटल दोआई कोई निं बैड कोई निं लाइट कोई निं अज्जकल ते बुरी हालत ही ते बुरी हालत कन्नै आखने जाओ जी जम्मू जाओ जी शैह्रें च जाओ जी कक्ख निं केईं ते साढ़े गरीब लोक केइें कोल पैसे हैन केइें कोल नेईं हैन बुरी हालत कन्नै केईं ते लोक ऐक्सपायर होंदे रेह् बेचारे केह् आखनी ते अस्पताल जाना सफाई नेईं गंदगी बैड्ड नेईं बुरी हालत ते बंदे ध्याड़े फ्ही ओह् लोकें दवाई शवाई हून ते अज्जकल ते ठीक ऐ कक्ख निं फ्ही जम्मू जाना जेल्लै प्राइवेट अस्पताल जाना दस्सना इन्ने पैसे उत्थुआं कड्ढने असें बड़ा मुश्कल हा साढ़े बास्तै लोकें बास्तै ते केईं लोक अद्धी रातीं बमार होई जाना लाका बहुत बड्डा हास्पिटल बड़ा छोटा जेहा हा इत्थै ते फिर रातीं बराती बमार होई जाना दौड़ो शैह्रै जां दोआई नेईं थ्होनी लोक तड़फना केइयें ऐक्सपायर बी होई जाना केह् आखना ते फिर महाराज कसनी बड़ी खस्ता हालत ही ऐं ते इक टैम जेह्ड़ा हून दस दस बीह् साल च बड़ा थोह्ड़ थोह्ड़ा मता अंतर आया गै अस न ते लोकें गी थोह्ड़ी मती दवाई बी थ्होआ दी ते नर्सिंग नर्स नर्सां नुर्सां बी हैन थोह्ड़ी जेहा ठीक ऐ हून केईं बारी हून आखदे हल्ली बी तुस जम्मू भेजदे जाओ जी असें जम्मू लाज कराओ जम्मू लाज साढ़ा लाका बड़ा गीरब ऐ कु'त्थू लाज कराना असें ऐं अस्पताल चली जाना पट्टी निं होनी ड्रैसिंग निं होनी समान निं होना तड़फदे रवो भाएं जो मर्जी असें मरीज केईं बारी बुरी हालत होई जानी के असें देसी पट्टियां करो अस्पताल दी बड़ी बुरी कंडीशन ही लाइट नेईं बिजली नेईं अज्जकल ते जेह्ड़ा गौरमेंट ने बड़ा थोह्ड़ा सिस्टम ठीक करी ओड़े दा ते केह् आखदे बाकी केईं बारी असें अस्पताल जाना अग्गें डाक्टर ऐ ते नर्स नेईं नर्स ऐ ते डाक्टर नेईं दोआई केईं बारी दस्सनी ते लिखियै देआओ जी बाह्रा लेआओ जी इन्ना पैसे निं करनी बहुत मुश्कल होई जाना कदें लोकें गी ऐं तो फ्ही राती आखदे केईं बारी आखने जाओ जी शैह्रै गी रातीं जाने दा साधन कोई निं ऐम्बुलेंस कोई निं गड्डी कोई निं फिर गड्डी आह्ले दे तरले करो कुसै दे तरले करो ज्हार दो ज्हार उसी देओ फिर जम्मू चली जाओ फिर कोई प्राइवेट अस्पताल चली जाओ जां कुत्थै बल ते दूए हस्पाल ते नंबर नेईं ही प्राइवेट हस्पताल जाओ ज्हारां रपेऽ खर्च कुत्थुआं करने असेंगी बड़ी मसीबत दा समां हा साढ़े उप्पर हून जेह्ड़ा ऐ ठीक ऐ कि गौरमैंट ने बड़े बड़े अच्छे अस्पताल जेह्ड़े त्यार कीते कि असें लोकें गी सुविधा बी देआ करदी गौरमैंट ते गल्ल बात एह् कि अस हून ठीक ऐ ते जेह्ड़ी लोकें गी सुविधा मिला करदी गै असें हून ते बाकी इक बारी एह् बड़ा बुरा समां आया जेल्लै कोरोना दा टाइम दा समां आया ओल्लै हस्पताल जाना दवाई कोई निं सिलंडर कोई निं आहाकार मची गेआ केईं लोक ऐक्सपायर होई गे बुरी बुरी हालत होई गेई कक्ख निं ऐ लोक केह् कर केह् आख न बल ब्लैक सलंडर सलूंडर ले लोकें ते बड़ी बुरी कंडीशन ही मतलब बंदा बंदे निं दिक्खदा अस्पताल जाना बंदा डाक्टर कोई निं मरीज़ तरफदे हे कक्ख निं दोआइयां निं थ्होनियां दोआइयां थ्होनियां बड़ी मुश्कल ब्लैक कोई सलंडर लै दा कोई इद्धर दौड़ा दा कोई अफड़ा तफड़ी पेई गेई कक्ख निं तो फिर बड़ा मुश्कल दा समां कट्टेआ कथनी ते हून एह् ऐ भाई चलो बड़ा बुरा समां दिक्खेआ पैह्लें हून ठीक ऐ थोह्ड़ा कथनी हून ते ओह् गौरमैंट ने अपनी अपनी जगह उप्पर फर्स्ट क्लास हस्पताल बी बनाए पर खैर आल्ली साढ़े लाके च नि इन्ने निं हैन अल्ली बी छोटा जेहा हस्पताल ऐ साढ़ा इत्थै न ऐ जिन्ना कम से कम बीह् ग्रांऽ दा इक हस्पिटल ऐ उसी इन्ना कवर करदा दवाई शवाई हल्ली बी निं मिलदी कोई निं रातीं बराती बमार होई जा डाक्टर हल्ली बी हल्ली बी घट्ट गै लभदे न तो एह् ऐ भाई किश दवाई थ्हो थ्होंदी किश बाह्रा थ्होंदी साफ सफाई दा इन्ना ध्यान नेईं बिजली लाइट हल्ली बी सिस्टम ठीक निं ऐ कथनी ते चलो ऐ बल्लें बल्लें भाई गौरमेंट जेह्ड़ी स्हेई करै करदी कथनी जियां मशीनां कोई ऐक्सरे कराना पेई जा जे ए स जी कराना पेई जा ओह् कोई सुविधा निं एल्ली एल्ली बी कोई निं ऐ इ सी जी कराना हो कोई सुविधा निं अल्ट्रासाउंड बगैरा कराना कोई सुविधा निं फिर कथनी ते जेह्ड़े दिमाग दे टैस्ट टूस्ट होंदे कोई कोई सुविधा ऐ न हल्ली बी हल्ली बी सिटी च जाना पौंदा ते गरीब लोक थोह्ड़ी जाई सकदे हल्ली बी बड़ा मुश्कल ऐ असें केईं बारी जन्ने आं अस जाओ जी शैह्रै जी कु'त्थें जाना समस्या ऐ हल्ली बी जेह्ड़ी बड़े बड़े हास्पिटल बनान सरकार ते एल्ली साढ़े जेह्ड़ा तां गै हल्ली लोक गरीब लोक बची सकदे न हल्ली बी सरकार ने कुस हल्ली बनाया ते है बी हल्ली बड़ियां त्रोटियां बिच्च पेदियां हल्ली होर साढ़े लाके दे हल्ली जेह्ड़े दूर दराज रातीं चुक्की चाकियै ल्योंदे बेचारे रातीं उ'नें आखदे जाओ जी शैह्रे रस्पांटरी नि ते इन्नी दोआई निं साढ़े कोल इन्ना इंतजाम नेईं ओह् आखदे जाओ जी शैह्रै गी शैह्रै जान ते कुत्थै जान बेचारे तरफदे रौंह्दे ते असें टीका शीका लोआया दूआ त्रीआ अग्गें पिच्छें टैम कड्ढदे गे चलो मत फर्क पेई जा दमागी टैस्ट दमाग दे टैस्ट होई गे अल्ट्रसाउंड होई गे एल्ली कोई इंतजाम जेह्ड़ा ऐ नेईं ऐ साढ़े कोल कथनी फ्ही बी मजबूरी गरीब लोक गै कथनी चलो सरकार गै सो सोचा दी ते ऐ साढ़े बारे च अच्छी सरकार ऐ दिक्खो मत बल्लें बल्लें बढ़ोतरी होई जा कथनी बड़ी बुरी बैड कंडीशन ही साढ़ी इस लाके दी कथनी केईं लोक ते ऐक्सपाइर बी होई ऐ कथनी जेल्लै ओह् इन्नी इन्नी दूरा आना जेल्लै असें पुज्जना उत्थें ते ग्रांऽ दे लोक बमार होई रातीं अग्गें डाक्टर नेईं बुरी हालत जाओ जी शैह्र रातीं गड्डी कोई निं बुरी बुरी हालत ही साढ़े कोल कथनी ऐ केइयें पुज्जी जाना केइयें ऐक्सपायर होई जाना बेचारे कथनी तुसें हून एह् ऐ भाई चलो गौरमैंट ने थोह्ड़ा मता आसरा बनाया ऐ अच्छे हास्पिटल बनाए अच्छे अच्छे डाक्टर बी हैन नर्सां बी स्टाफ बी ऐ हून ऐ भई लोकें थोह्ड़ी जेही दिक्कत जेह्ड़ी ऐ ठीक होआ कथनी थोह्ड़ी मती दवाई अंदरा बी दिंदे ते थोह्ड़ी मती फ्ही बाह्रा बी लैओ ते इस बास्तै सरकार ते शुक्रगजार बी आं ऐ चलो ठीक ऐ लोकें गी सुविधा होनी चाहिदी हल्ली हल्ली सुविधा इन्नी निं ऐ जिन्नी होनी चाहिदी ही चार सौ तेरां

चार सौ तेरां बंद करो